ٹیکنالوجی کے نقصان بچوں پر بہت زیادہ ہے آج کے دور میں بچے سب سے زیادہ گیم کے شوقین ہیں ہو گئے ہیں سارا دن گیم کھیلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں پڑھائی پہ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں اس سے اس کے آگے کی آگے آنے والی زندگی پر بہت برا اثر ہونے والی ہے اور آج کل بچے ان دنوں ان دنوں چیزوں کے بہت عاشق ہو گئے ہیں اس ہمیں بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس سے اس سے چھوٹی موٹی کام کروانی چاہیے کروانی چاہیے کھیل کود بچوں سے زیادہ تھوڑا تھوڑا کروانی چاہیے زیادہ گھر میں موبائل دیکھتے ہیں گیم کھیلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ بچے کے دماغ میں بہت زیادہ اثر ہونے لگی ہے اس سے بچے بچے بہت بگڑ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں ہمیں ہمیں اس سے اس چھوٹی موٹی کام کروانی چاہیے اس سے اس سے بچوں کو دھیان گیمس گیم پھون سے ہٹا رہے گا یہ اس لیے بچوں کو بہت کم سے کم موبائل دینی چاہیے